सिगां जोङो मेघालयाव थांदों नालाय जोङो बोराय बुरै थांनानै बिरात खस्थ' खामानि मावहैनांदों जुमाय संनानै जों बिरात फाननांबाय आजां गाजां आरो सिखाव हाबो बिरातनो फैसा दाबियो माबा बिदिनो एखनबा पुलिसफोर थांनोसैलाय बिदिनो जौफोरखौनो बुख्रुबनो नागिरो सोरबा बुख्रुबा सोरबा हमो हमो बिदिनो थाखोमाला बायनोसै हिन्जाव हौवा जि गिनानै हौवाया जोंना खारलाबायथानोसै बेखौनो आरो बे गार'फ्रा आजां गाजां फैसा दाबिनोसै पास हाजार गाहाम दस हाजार गाहाम आरो बिरात जोंहा आंहा नांज्लायलाबायनोसै रोङा नालाय हारसानि रोङा आं हौवाया बेखौनो आंखौ गारनानै गावहा गिनानै खारबोनोसै आरो बिदिनो आंहा फैसा गैयाबाथाय गैया आंहा बेसेबां खस्थ' आङो हर ससेनिफ्राय थिन्थानिफ्रायनो सिखारनानै जुमाइ मावनाङो दाबखा थायनै गाहाम थाब थाइथाम गाहाम बेखौनो फान्नानै आं न'खराव एसे सामलायहरो गथ' गथाय गालाङो आङो न'आवहाय गामियाव सानै साथाम स्कुल फराय माबा स्कुल हाबगासिनो नालाय उन्दैफ्रा दा थाखा फैसा नांगौबाथाय बिदिनो मास मासै हरनांगौ आरो एखनबा फैसा गैथ'वाबा गैया बै समाव आरो मबाइलआनो गैया पस्तआवसो माबायावसो थांनानै बिदिनो रायज्लाय हरनोसै फैसा बिहरबा फैसायानो गैया गैथ'वा र' सप्ता खनसेसो थाथ'नानै हरगोन होन्नानै हरनाय जायो आरो हरनानै आरो बिदिनो उन्दै लोमजाबा बिदिनो गथ' लोमजादों होननानै बुंहरलायनोसै ओमफ्राय जिखुनु जाया मानसिफोरनो बिदिनो एखनबा फैसा जायोबा मालायफोरनाव लाथ'नानै मालायफोरनाव लाथ'ना एक हाजार गाहाम दुइ हाजार गाहाम हरथ'नाय जानोसै हाउलात लाथनानै दा बिसोरबो आं जोंबो होननोसै सप्ता खनसे बानो मोनफिनगोन होननानै बुंनाय जायो आरो जों बुंहरबाथाय दे नोंसोरनिखौ सिन्था गैया नोंसोर होखायो मालाय बायदि नङा होन्नानै ओमफ्राय जोङो आरो मोनाफ्रावबो बिदिनो जौ बायदिसिना लिरनानै दोनबाबो लखब्लाबायनानै गारबोनो नागिरो सिरि थाखोमानांगौ जुथा गान्नानै खख्र'ब खाख्राब गेलेला बायनोसै आसामनि मानसिफोर फैनानै बेवहाय जौ मावनानै दादागिरि जौ फानफैनानै दादागिरि होन्ना बुंलायलायो बिदि जों दादागिरि जों फैयाबानो खैलायानो गवा होन्नानै बुंलायलायनोसै जोङो बिदि होनब्ला बिसोर जेबबो होनला गावसोरहा गिनोसै आरो बे बिगोमाफोरनो जों खिन्थायो सिगिफैदों मादों होननानै बुंबा मालिकफ्रा गिनाङा होनना बुंनोसै आरो जों गिनाङा होनबाथ' जों गिखाया आमफ्राय बे नारबाथाय पुलिसफ्रा पुलिसफोरनो जों पुलिसफोर थांबा एखनबा जों पुलिसफोरनो खिन्थायो सोर मा बायदिया सिगिफैदों धमकि होफैदों होन्नानै जेबो नङा दे गिनाङा जोंनोल' खिन्था होन्ना बुंलायलायो आरो दा गैला बेनिफ्राय खैला गैला नालाय फैफिनबाय जोङो फैनानै दा नै आरो ससेआव फिथा साहा दखान होफैलायबाय थिनालिआव साह दखान होनानै बिदिनो हरनिफ्रायनो हरनि दुइता गाहामनिफ्रायनो सिखारनोसै फिथा देनोसै घुगुनि संखानोसै दावदै रुनानै लाखांनोसै हरावनो फुंआवनो तिन्था गाहामाव सिखारनानै बोराय बुरै साइकेलजों थांनोसै जोङो साइकेलजों थांनानै फिथा हमनोसै बिदिनो अमा बाजारावसो साह दखान होखायोमोन नालाय दाउ बाजाराव ओमफ्राय बिदिनो दस्तासिमल' बाजार जाखायो दस्तानिफ्राय आरो बाजार जोब्बाथाय गैखाला थाब थाब हमलाबायथारनोसै अरा दाब्रायनानै होनोसै हमनानै माबाबाथाय बिदिनो लास्ट एसे एनै थानायखौ लासै फोजोब्बोनोसै दा बेजोंनो गथ' गथाय फोरोंनांगौ दाथ' नै दखानानो गैया जेबो खस्थ' खालामनानैसो दा जागासिनो दं आरो